हमसभ मिथिलाके भा वासी मिथिलामे तऽ बहुत माछ होइत अछि लेकिन हमरा खास कऽ के रोहू भाकुर पसन्द अछि जे कि टेंगड़ा मारा सेहो सभ आबैत अछि सेहोसभ बहुत बढ़िआँ माछ होइत छै ताहिके लेल हमसभ बहुत बढ़िआँसँ माछ अगर जाइत छी मार्केटमे खरीदैत छी बहुत बढ़िआँसँ आनैत छी बनबैत छी बनेलाके बाद बहुत प्रेमसँ भोजन करैत छी जाहिके लेल मिथिलाके माछ बहुत नामी छै प्रसिद्ध छै आओर ओहि हिसाबसँ हमरासभके खाइमे बहुत आनन्द आबैत अछि माछ ताहिके लेल माछ तऽ बहुत छै जेना कि टेंगड़ा पोठी बुआरी गरचुन्नी नैनी रोहू भोकुरी कतला कमल काँट बहुत माछ अछि अपन अपनसभके पसन्द होइत छै तऽ हम अपन पसन्द तऽ बता देलहुँ तऽ सभके अपन अपन पसन्द होइत छै एहन नहि कोनो तरहके बात छै सभ माछ बहुत बढ़िआँ बनैत छै बस खायके लेल कनि स्वादके फर्क भऽ जाइत छै